अॼु असांखे ख़बर आहे त अॻी पीढ़ी ऐं हाणे जी पीढ़ीअ में केॾो फ़र्क़ु आहे अॻलनि माण्हू नेम टाईम जा ॾाढा पका हूंदा हुआ पर हाणे जी पीढ़ीअ जो नेम टाईम कान्ह आहे सभु पंहिंजा फैसिला पाणि खणंदा आहिनि असां पंहिंजे वॾनि जे फैसिले ते बि ॾाढा ख़ुशि हूंदा हुआसीं हाणे जी पीढ़ीअ खे समुझायूं था त पर उहा नथी समुझे उहे चवंदा आहिनि असां जीअं कयूं उहो सुठो पर असां अॻिला जेके हूंदा हुआ उन्हनि खे ईहा ॻाल्हि न वणंदी हुई उहे चवंदा हुआ त जीअं जल्दी सुम्हू जल्दी उथो पर हाणे जी पीढ़ीअ खे चवंदा न असां पंहिंजे टाईम ते सुम्हंदासि पंहिंजे टाईम ते उथंदासि हाणे पढ़ाईअ जो बि जाम टाईम वधी वियो आहे ऐं उन्हनि जे क्लासिस जा बि जाम टाईम वॾो हलंदो आहे पर हुनजे करे हुननि जो राति जो सुम्हणु देर देर तांई विहणु हाणे जीअं मोबाइल अची वियो आहे हुननि ते विहणु हुननि जी जाम सिहत ते बि ॾाढो असरु थो पिए पर उहे हाणे ॻाल्हियूं वॾनि खे न थियूं वणनि कि त हे वॾा चवंदा हुआ त ई ॻाल्हि सुठी न आहे छो जो ॿार जाम देर तांई सुम्हनि था देर देर तांई सुम्हनि था देर सां उथनि था असांखे पर हुननि वॾनि खे समुझाइणो थो पवे पर ॿारु उहे न था समुझनि वॾा कंहिं कंहिं चवंदा आहिनि जीअं पाणि पढ़ाई कनि था त हुननि जे हिसाब सां जल्दी बि सुम्हणु खपे जल्दी उथणु खपे पर अॼु जी पीढ़ी उहा न थी समुझे असां चाहींदा आहियूं त असां कि अॻिला जीअं असांखे समुझाईंदा हुआ पर हाणे उहे ॿारु न था समुझनि जीअं खाधो ख़ोराक हुजे पढ़ाई हुजे सभु कुझु असां वॾनि जे चवणु ते हलंदा पर जंहिं वॾा आहिनि त सभु कुझु आहे नंढनि खें उहे हाणे नथा समुझनि जय झूलेलाल